ہلو ہاں سر آپ مکینک کے بول رہیں وہ سر مجھے اپنے کار کا بریک فیل ہو گیا ہے تو اس کو صحیح کروانا ہے تو کر دیں گے آپ تو سر یہ آپ اپنا لوکیشن بتا دیجیے اور مطلب سروسنگ بھی کرنا رہے گا تو ہو جائے گا تو پچیس ہاں تو یہ سر کب سے کب سے کب تک کھلا رہتا ہے سر یہ اچھا سر تو سر وہ ٹھیک ہے تو سر اس کا بریک فیل ہے اور ایک سروس کروانے ہیں ذرا بتائیں گے اس بارے میں کچھ ہاں سر آپ کی آواز کٹ گئی تھی اچھا سر تو اس میں کیسا بجٹ کنتا لگے گا کچھ بتائیں گے اس بارے میں اچھا سر کچھ کم میں ہو جاتا تو اچھا رہتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے سر تو پھر میں اپنی گاڑی جو ہے آپ کے پاس کل صبح پہنچا دیتا ہوں دس بجے تک ذرا اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے سر دھنیہ واد